میں ایک مرتبہ گیمنگ کمیونٹی کا حصہ تھا باسکٹ بال گیم جو ہوتا ہے اس کمیونٹی کا میں حصہ تھا ہماری ٹیم وہ گئی تھی امراوتی کھیلنے کے لئے وہاں پر ہمارا اسٹیٹ لیول پر مقابلہ تھا میں اس ٹیم کا حصہ تھا وہ تجربہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کیونکہ اس میں سب سے اچھا جو ہے میں ہی کھیلا تھا مجھے ہی پلیئر آف دا میچ کا ایوارڈ ملا تھا تو وہ تجربہ جو ہے میرا وہ مجھے ہمیشہ یاد رہنے والا ہے وہ کمیونٹی کا پوری ٹیم کا مجھے وہ جو ہے ہمیشہ یاد رہے گا